जियां के तुसें पुच्छे दा के स्विमिंग करने लेई हैल्थ ते फिटनेस गी साढ़े केह् प्रभाव पौंदा कि एह्दा साढ़े फिटनेस उप्पर ते हैल्थ उप्पर बड़ा बड्डा रोल ऐ कि जेल्लै स्विमिंग करने होन्ने साढ़े जेह्ड़े हत्थ दी मूवमैंट होंदी ऐ ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ी फिटनेस बी ठीक रौंह्दी ते कन्नै अस स्विमिंग करना बी अच्छी तरह् कन्नै सिक्खी जन्ने आं ते जेल्लै अस स्विमिंग करने होन्ने ते केईं जेह्ड़े बच्चे होंदे ऐ ते ओह् उप्परा छाल मारदे पानी बिच्च ते केईं बारी सिद्धी गै मतलब कि डरैक्ट गै मारी ओड़दे ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ी बाडी ऐ जेह्ड़ी कोई अंग पैर होई गेआ ते ओह् टुट्टी बी सकदा तो उस बजह् कन्नै असेंगी एह् बड़ा ध्यान रक्खना चाहिदा कि किस किस टाइप कन्नै असें छालां मारनियां चाहिदियां पानी बिच्च ते जेह्दी बजह् कन्नै असेंगी थोह्ड़ा नकसान नी होऐ साढ़ी बाडी गी कोई नकसान नी होऐ ते जेह्ड़ी साढ़ी फिटनेस ऐ ओह् में तुसें सनाया कि साढ़ी बाडी दी पूरी मूवमैंट होंदी ऐ ते जेल्लै अस पानी पानी बिच्च हत्थ बांह् ल्हाने होन्ने आं ते ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी बाडी ऐ पूरी फिट्ट रौंह्दी ऐ फिटनेस फिटनेस उप्पर बी मतलब कि बड़ी साईंस साढ़ी साईंनटिस्ट ने बी बड़ा सर्च कीता कि स्विमिंग जेह्ड़ी ऐ साढ़ी फिटनेस आस्तै बड़ी गै ठीक ऐ ते होर जेह्ड़े अज्जकल दे बच्चे न ते ओह् इक बारी पानी बिच्च बड़ी जान परतियै बाह्र नी निकलदे हैन ते स्विमिंग करने उ'नेंगी मजा बी आंदा ऐ ते कन्नै इक खेल बी होई जंदा स्विमिंग दा ते अज्जकल मतलब इंट्रनैशनल अंतराश्ट्री जेह्ड़ी बी उप्पर स्तर उप्पर स्विमिंग इक गेम बनी चुकी दी ऐ जो ओलांपिक बिच्च बी ऐ रेस बगैरा होंदी ऐ स्विमिंग ते इ'यै साढ़ी लाइफ बिच्च बड़ा गै मेन रोल ऐ स्विमिंग दा हैल्थ लेई ते कन्नै साढ़ी फिटनेस लेई ते जियां कि तुसें पुच्छे दा कि एह्दे लेई कि मतलब केह् हैल्प करदा साढ़ी ब्रीथिंग कंट्रोल गी तो ओह् ते नार्मल ई सारे गी पता ऐ ते जेल्लै बंदा स्विमिंग करदा पानी दे अन्दर जंदा साह् ते अपना रोकदा गै जेल्लै साह् रोकदा बंदे गी ब्रीथिंग कंट्रोल उप्पर बी बड़ा मतलब कि इफैक्ट पौंदा ऐ इंफैक्ट केह् स्हेई इफैक्ट पौंदा कि जियां मतलब कि साढ़ी केह् आखदे ब्रीथिंग होंदी जेह्ड़ी अस साह् लैन्ने होन्ने ते ओह्दी बजह् कन्नै असेंगी ओह्दी ओह्दी बजह् कन्नै असेंगी साह् लैने बी मतलब कि पूरा ओह् होंदा ते जेह्ड़ी साढ़ी फिटनेस ऐ ओह् ते साढ़ी ठीक होंदी गै होंदी ऐ पर जेह्का साढ़ा साह् लैना होंदा ऐ कंट्रोल करना ओह् बी एह्दे कन्नै बड़ा प्रभाव पौंदा जेल्लै अस नक्क बंद करी लैन्ने मूंह् बंद करी लैन्ने ते ओह् ओह्दी बजह् कन्नै असेंगी साह् पर इक नकसान एह्दा एह् बी ऐ कि जेल्लै असेंगी पानी बिच्च जाइयै कोई जकदम अस साह् लैन्ने पानी बगैरा चली जंदा नक्क बिच्च ते मूंह् बिच्च चली जंदा ओह् ही साढ़े लंग्स गी बी बड़ा इफैक्ट पौंदा ऐ ते कन्नै स्विमिंग दा ते साढ़ा मेन रोल ऐ कि जेल्लै अस पानी बिच्च जन्ने होन्ने ते साढ़े लंग्स न जेह्ड़े मतलब कि साह् जेह्ड़ा साढ़ा जनरेट होंदा ऐ अन्दरों तो साह् बी साढ़ा कंट्रोल स्हेई तरीके कन्नै होंदा ते जेह्ड़े साढ़े लंग्स होंदे ऐ ओह् बी स्ट्रांग होई जंदे थोह्ड़े मतलब कि मजबूत होई जंदे साह् लैने अग्गैं साढ़ा इयां मतलब कि कोई हाट टैक दी प्राब्लम होऐ ओह् बी साढ़े बड़ा कंट्रोल होंदा एह्दे कन्नै स्विमिंग बगैरा असें करनी चाहिदी ऐ बड़ी अच्छी चीज़ ऐ बड़े अच्छे बैनिफिटस न एह्दे कि अगर कोई बंदा अच्छे अच्छे तरीके कन्नै समझै ते बड़े अच्छे बैनिफिटस न एह्दे कोई नेईं समझे ते ओह्दे लेई नेईं हैन बैनिफिटस हैल्थ बी साढ़ी बड़ी कंट्रोल कंट्रोल बिच्च रखदा ऐ ते हैल्थ गी नार्मली लोक बोलदे जिम शिम करने कन्नै पर में मेरा जेह्ड़ा सुजैस्ट ऐ कि बंदा एह् जेह्ड़ा नैचुरली स्विमिंग बगैरा हो गेई होर कुछ हो गेआ एह्दे कन्नै बंदा एह्दे कन्नै बंदा अच्छा फिटनेस मतलब फिटनेस होंदी ऐ कि हत्थ पैर बी सारा पूरा शरीर हिलदा ऐ कि कल कल गी कोई फ्लड बी आई जा पानी बगैरा ते फ्लड बगैरा आई जा कोई बाड़ दी कोई संभावना बनी जा ते बंदा स्विमिंग दी त्यारी बिच्च र'वै हैल्थ बी ठीक होए बंदे दी स्विमिंग करी करियै हैल्थ बी बंदे दी ठीक होई जंदी ऐ ते जेल्लै हैल्थ ठीक होई ते समझी लैओ बंदा फिट्ट बी ऐ जेल्लै फिर बाड़ बाड़ बूड़ कोई आई इद्धर बस फ्ही इयां जिद्धर पानी आह्ले खेत्तर होंदे ऐ समुन्दरी एरिया होंंदा उ'नें लोकें गी ते बड़ी जरूरत ऐ स्विमिग करने दी ते जरूरत ते सारें गी ऐ किसे उप्पर बी कोई बुरा टाइम आई सकदा हून आखने दी ते लोड़ नी ऐ स्विमिंग कीती दी होऐ ते बंद हैल्थ बी ठीक रौंह्दे ऐ बंदे दी फिट बी ते रौह्ना गै बंदे ने हून अग्गैं बंदा स्विमिंग करेगा ते साह् दी बी जेह्ड़ी बंदे गी बमारी होंदी ऐ अस्थमा बगैरा बड़ा सारियां बमारियां अज्जकल चली दियां नमियां नमियां ते अगर बंदा कोई ऐक्टिविटी करेगा स्विमिंग बगैरा करेगा ते बंदा स्वस्थ रवे गा ते हून कल गी अज्जकल दे जेह्ड़े जागत न उनें ते पता गै नी ऐ स्विमिंग दा ओह् ते इ'यां पानी बिच्च आंदे इ'यां छालां मारदे ते चलो कोई समझाने आह्ला होएगा ते ओह् फिर समझ जान गे ते हैल्थ ते साढ़ी मेन जेह्ड़ी आंदी ऐ ओह् ते बच्चें गी पता होना चाहिदा अज्जकल ते जेह्ड़े जागत न उ'नेंगी पता गै नी ऐ कुछ बी स्विमिंग दे बारे च में आखना चाह्न्नां कि स्विमिंग जेह्ड़ी ऐ हर इक बंदे गी पता होना चाहिदा एह्दे बारे च कि केह् असेंही केह् बैनिफिटस न एह्दे केह् फायदे न केह् नकसान न ते अज्जकल दे जागत दा तुसेंगी पता ते ऐ समझियै राजी नी हैन जिन्ना समझाओ उ'न्ना ते ते असें जियां तुसें पुच्छे दा कि केह् मदद करदा ब्रीथिंग बिच्च साह् लैने बिच्च साह् दा जेह्ड़ा कंट्रोल होंदा ऐ जेह्ड़ा अस कंट्रोल मतलब कि जेह्ड़ा अस साह् अन्दर लैन्ने आं बाह्र खिच्चने आं ते ओह्दे बारे च में तुसें सना करनां कि कि'यां ओह्दा केह् बैनिफिट ऐ मतलब केह् फायदे न साह् गी कंट्रोल कंट्रोल मतलब कि अपने बश बिच्च करना कि'यां बश बिच्च करी सकदे तुस ते एह्दा इ'यै कि जेल्लै अस पानी दे ख'ल्ल जन्ने कि असेंगी इ'न्ना पता होंदा कि अहें कोल्लै साह् बाह्र कड्डना ओह्दे च इ'न्ना होंदा कि अहें खा'ल्ली बाह्र साह् बाह्र कड्डना अंदर निं लैना एह् होंदा ओह्दा बैनिफिट के अहें अन्दर साह् लैगे अहें पता असें स्रुंड लग्गी जाना ते साढ़े फेफड़े बी ओह्दे कन्नै अन्दर पानी जाई सकदा असें स्रुंड लगी साढ़ा साह् बी रुकी सकदा जेल्लै साढ़े फेफड़े पानी भरोई गे असें मतलब साढ़ी आन दा स्पाट डैथ बी होई सकदी तो इ'यै गै होंदा बैनिफिट जेल्लै अस कुतै आक्सीज़न दी कमी होग नाइट्रोजन गैस ज्यादा होग ते ओह् अस अन्दर नेईं लेई सकदे इ'यै इ'यै स्विमिंग बिच्च बैनिफिट होंदा कि अस जेल्लै स्विमिंग करने होन्ने ओल्लै अस अन्दर साह् लैन्ने होन्ने साढ़े पानी च जेल्लै अस नाइट्रोजन बिच्च होगे अस साह् अन्दर लैगे ते साढ़े साढ़े शरीर दे अन्दर नाइट्रोजन चली जानी ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा बाडी दा मतलब कि जेह्ड़ी साढ़ी शरीर ऐ ओह्दा साह् लैने दा जेह्ड़ा तरीका ओह् थोह्ड़ा इ'यां बिगड़ी जाना संतुलन ओह्दा थोह्ड़ा बिगड़ी ते ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा संतुलन बिगड़ी गेआ ते साह् लैने गी थोह्ड़ी इ'यां गड़बड़ होई जानी नाइट्रोजन जेल्लै बंदे दे इक बारी अंदर चली गेई बाडी शरीर दे अन्दर चली गेई तुसेंगी पता ते ऐ किन्ने नकसान होंदे ऐ ते इ'यै होंदा कि कोई बी जैह्रीली गैस होऐ ते ओह्दे कन्नै बचने दी बड़ी मदद थ्होंदी ऐ ब्रीथिंग जेह्ड़ी साढ़े जेह्ड़े कंट्रोल होंदे न ब्रीथिंग दे जेह्ड़े इ'यां अस बश बिच्च करने होन्ने कि'यां करना कि'यां नेईं ओह् बंदे दे बंदे दे उप्पर डिपैंड होंदा कि बंदे ने केह् करना केह् नेईं करना ते जेह्ड़ी स्विमिंग ऐ ते तुसेंगी सनाया में बड़ी बड़ी ज्यादा मदद मददगार ऐ साढ़े लेई कि असें कि'यां इसी अग्गैं लेइयै चलना हून ओह् बंदे दे उप्पर डिपैंड ऐ जिस स्हाब दा बंदा करग ते उस्सै स्हाब दा अग्गें पर होर केह् होई सकदा ते फिटनेस तुसें पता ते ऐ साढ़ी फिटनेस बंदे अज्जकल निक्के निक्के बच्चे उ'नेंगी पता ई नी फिटनेस दा अज्जकल ते फन कुरकुरे चले दे उ'ऐ खंदे रौंह्दे चौबी घैंटे ते फिटनेस बाकी होई सकदा कोई हैल्थ ई मतलब कि कोई स्वास्थ गी जेह्ड़ी रुट्टी ऐ साढ़ी उं'दा ते पता नी ऐ फुल्के खाने उं'दा पता नी ऐ